गोंयकार आसून हांव कोंकणी ल्हानपणाच्यान म्हाका कोंकणी कळटा खरें म्हणजे म्हजी आवय बेळगांवची आनी ताकाच लागून आमच्या घरान मराठी सुद्दां आसा जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हजी आवय आनी म्हजो बापूय दोगूय जाण कामांक वतालीं आनी म्हाका सांबाळपाक कोण नाशिल्ल्या कारणान म्हाका मामागेर रावपाचें पडटालें म्हाका मामागेर सकाळीं व्हरून सोडटालीं त्या खातीर अर्दें ल्हानपण म्हजें म्हाज्या मामागेरूच गेलां आतां मामागेर म्हळ्यार मराठी थंय सगलें मराठीन जालें हांव मराठी उलोवपाक शिकलों सकाळचें तें दनपार मेरेन हांव मामागेर उरतालो आनी त्या टायमार हांव मराठीच उलयतालों सांचो म्हज्या घरा आयलो की पप्पा कडे कोंकणी उलोवप आनी अशा तरेन मराठी आनी कोंकणी दोनी भाशांचो म्हजेर एक इम्पॅक्ट पडलो आतां कोंकणी कशें शिकपाचें म्हळ्यार म्हज्या पप्पान किंवां म्हज्या पप्पाच्या वाटेंतल्या बाकीच्या परिवारान म्हजे कडेन कोंकणीन उलोवन म्हाका कोंकणी शिकयली म्हजे जितले भाव भयण आसात म्हज्या पप्पाचे वटेन तांच्यांनी सगल्यांनी कोंकणी भाशेंतल्यान तांचें शाळा पार पडल्यो पूण हांव म्हज्या मम्मीची इच्छा आशिल्ल्या कारणान मराठी मिडीयम जालो मराठी मिडियमांतल्यान हांवें म्हजी शाळा पार केली ते खातीर म्हज्या जिबेर मराठी खूब बरी आसा हांव खूब बरी मराठी उलयतां त्याच बरोबर हांव खूब बरी कोंकणी सुद्दां तितलीच बरी उलयतां कोंकणी आमची राजभास आसा आनी त्याखातीर कोंकणी म्हाका कळटा आनी कोंकणीक हांव म्हजो पयलो मान दिता कोंकणी शिकपाचो अणभव तसो कठीण नाशिल्लो किंवां वेगळो नाशिल्लो म्हाका वेगळ्या तरेन कोंकणी कोणें शिकोवं ना आनी शिकोपाची गरजूय पडुना त्याच बराबर मागीर म्हाका वेगळ्या तरेन कोणें मराठीय बी शिकोवं ना आनी कोणें शिकोपाची गरज पडूं ना घरान एक अशें वातावरण आसलें कारणान म्हाका बऱ्या तरेन कोंकणी आणी मराठी उलोपाक कळ्ळी म्हजो पप्पा कोंकणी शिकयता तो एक कोंकणी टिचर आसा म्हजो आजो जांणी म्हाका ल्हानपणानसान पयला तों हिंदी टिचर आशिल्लो तो हिंदी शिकयतालो तेच बरोबर म्हजे काका म्हज्यो काक्यो म्हज्यो मावश्यो ह्यो सगळ्यो टिचर्स आसा वेगळ्यावेगळ्या भाशेच्यो म्हजी एक मावशी आसा ती मराठी टिचर आसा म्हजे काका कोंकणी टिचर आसा कोंकणी शिकपाचो अणुभव असो कांय कठीण असो नाशिल्लो केन्नाच सदांच एक चांगले एक बरें म्हाका वातावरण मेळ्ळें घरान आयज सुद्दां जवळ जवळ वीस वर्सां उपरांत सुद्दां हांव घरान म्हज्या मम्मी कडेन मराठी उलयतां आनी पप्पा कडेन कोंकणी उलयता खूब कमी केसीस अश्यो आसात पुणून म्हाका तातून कांय वेगळेपण दिसना म्हणजे जें भायले लोक येता जे म्हजे मित्र किंवां म्हजे इश्ट किंवां कोणी आसात म्हजे दुसरे पयसचे जे रिलेटीव आसा तांकां सदांत वेगळेंच दिसतालें की बाबा कशें दोन अश्यो भाशा एका टायमार ह्या ह्यो दोन भाशा उलोवपी लोक एकामेका कडेन झगडटाले गोंय मुक्तीच्या वेळेर किंवां गोंय मुक्त जावन हांगा पयली आयली ती मराठी तेन्ना हे दोनी तरेचे लोक झगडटाले आनी ह्या घरान एका कोंकणी प्रोफेसराच्या घरान मराठी भाशा आसा हाचे सगळ्यांक वेगळें दिसतालें पूण म्हाका तें तशें केन्नाच दिसलें ना म्हाका सदांच एक नॉर्मल आनी एक सुंदर अशें वातावरण मेळ्ळें आज सुद्दां म्हाका कांयच वेगळें दिसना बाबा म्हजें जें लागचें फॅमिली मेंबर्स आसा लागचो म्हजो परिवार गण जो आसा तांकां केन्नाच कांय वेगळें कांय दिसुना आनी ह्या गोश्टीचो म्हाका खूब आदर आसा कोंकणी भाशेचो खूब आदर आसा आनी हांव म्हणूं शकता की म्हाका गर्व आसा की हांव एक गोंयकार आसा हाजो आनी कोंकणी ही म्हजी मदर टंग जावन आसा हाचो म्हाका गर्व आसा